हैल्लो कुन राम सर बोल्ला दे सर में तुसेंगी पैंट शर्ट दित्ते हे सीनैं बैस्तै तुसैं सीते नी अज़ैं तक्कर हां जी नांऽ मेरा कुशल सिंह् को दस पंदरा दिन हो गे हैं हफ्ता इक नेंई नेंई तुसें पंदरां तरीके बोलेआ हा अज्ज बीह् तरीक हो गेई ऐ अस पंज दिन बाद फोन करा ने न तुसेंगी ब्याह् साढ़े गै घर ब्याह् ऐ नेंई साढ़े गै ब्याह् ऐ तां गै अमरजैंसी ऐ तिन्न चार दिन मिगी परसों चाही दे कपड़े परसों चेही दे ऐं नेंई नेंई